जि दानायनि सोमोन्दै जेनेबा जों खुन्दुं बायो खुन्दुंआ जेनेबा जोङो सेरसे बा बान्दोल हिसाबै बायोबा जोङो बान्दोलआव जेनेबा फन्द्रस' गाहाम थाङो आरो समाव जों सेरफायै बायोबा समाव दाम बारा खमनि खोथा थायो नालाय बेयाव जोङो सेरफायाव बा फासस' बबेबा फासस'नि बारायाव बायनांगौ जायो पुवाबाथाय जों सुथुरथाखा समाव खम बारानि खोथा थायो नालाय आरो जोङो सेरसेखौ जोङो दा दानाय एबा गामसाफोर सोंनायफोराव गामसायाव जोङो सेरसेखौ आटखान फोरखौ लाजायो आटखानफोरखो लायो आरो बेनि आद्रा बाखिफोरखौ जों दा आग्लायबाथाय दाजायोबो आरो

सेरसेखो जों सोंनायाव जेनेबा सातमु सात मु गाहाम लायो गोलावखौ ओमफ्राय आरो गुसुंआ मुसे बा मुनै बिदियानो जायो आरो जोङो सोंनायाव गामसा जेनेबा खुन्दुंखौ माथाबो दं आरो पलेस्टार थुख्रा जेरै मास्राइस बेफोरखौ जों जोङो जेनेबा न'आव लाबोनानै माइरं गुन्दै खालामनानै अन खालामनानै मार होयो बबेबा आरो ओंखामखौनो संनानै मार होयो बेखौ मार होखांनायनि उनाव जोङो फोराननानै जोङो खुन्दुंखौ जेनेबा मबिलाव थुनो थुनखांनानै जोङो जों दा बेखौ आरो थुनखांनायनि उनाव जों सोंना लायो सोंबाथाय जों ओरै जेनेबा जोङो हिसाब लानानै जोङो गनजों सुना लाखानानै जोङो जों खैखान लागोन बेखौ लानानै सुनानै जोङो सोंनाय जायो आरो सोंखांबाथाय जों महर आरि बासियो आरो रासोआव सोयो रासोआव सोखांना महरफोर बासिनानै जोंहा जेनेबा जायोबाथाय नोफोर खनो नोफोर खननानै नो खननानै जोङो जेनेबा नो खननाया जायोबाथाय साल गान्दै खाबाय खानानै दायो आरो जों दानानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आदि ओरै दायोबाबो जोङो गांसेआव गांसे लाब जायो आरो गामसा फालिफोर दायोबाबो जों गांसेआव गांसेखाय लाभ जायो न'आवबो नों गावबा गाव दानो हायो ओंखायनो जों बिफोरावबो मुलाम्फा खालामनो हायो आरो जेरै गामसाफोराव जेनेबा गांसेयाव दुइस' थाखा मोनो आरो इन्दि फालि जेनेबा इन्दि गुबै नङाबाबो इन्दि खुन्दुं दानायफोराबो जेनेबा जोङो फालिफोर दायोबा जोङो थिन हाजार गाहाम मोनो फसिस्स' मोनो आरो बेफोर बेफोरखौ दानानै फाननानै जों मुलाम्फा जानो हायो लानो हायो जोङो जेनेबा बिहु फालिफोरबो दा दायो बिहु फालि दानायावबो जोङो मुथामफोर लायो बेनिफाय मुथामफोर लायो मुनै मुथाम बिदि लानानै जेनेबा बारा गोलाव नाङा नालाय गसंनानै जोङो बिहु फालिखौ जों माननि थाखाय दानाय जायो जेनेबा बेखौबो जों फानोबाथाय मोनो मुलाम्फा खालामनो हायो गांसेआव फनसास थाखा थ्रिस थाखा बिदिहाय जों फाननानै लाभ खालामनो हायो आरो जों जि दानायानो जों हिन्जावफोरनि आखुखा नालाय जों बिफोरखौनो सिखायनानै उन्दैनिफ्रायनो सिखायनानै दाबोनानै फोरोंनानै लानाय जायो बिमा बिमाफोरनिफ्राय सिखायनानै जोङो फोरोंनानै बेफोरखौनो आरो गाव गावबो रोंनायनि उनावबो जोङो गाव गाव निजियैनो निजि जेनेबा गोसो गोसो जानानै गोसोजों मावनानै जोङो मुलाम्फा खालामनो हायो